बिजनेस छोटा रहे या बड़ा रहे बिजनेस बिजनेस होता है जैसे हम लोग कितने किसान लोग क्या है कि सब्जी का बिजनेस करते हैं कितने कपड़े का करते हैं कितने मतलब बिजनेस एक तरह से हो गया कपड़े का पैसे का लेनदेन वो भी बिजनेस ही एक तरह से बन गया है मान लिया जाए तो तो कि हम लोग क्या करते हैं मतलब नॉर्मल सा ही हम तो कह रहे हैं कि दूसरी जगह काम करने से अच्छा है कि अपना खुद का बिजनेस करें दो ही हजार का करे मगर खुद का करें क्या होता है इसमें अपना है और अपना ही ढंग से चलाएँगे उसको किसी के दबाव में नहीं रहेंगे इससे क्या होता है कि अपना बिजनेस रहेगा बिजनेस रहेगा कोई आएगा कैसे क्या है तो लोग हम लोग क्या करते हैं बिजनेस में नॉर्मली मतलब देखिए जो बड़े बड़े लोग रहते हैं वो तो बड़े बड़े अपने पैसे लगाते हैं बड़े इंवेस्ट करते हैं उसमें तो उन लोग का बिजनेस बना रहता है और गरीब लोग नॉर्मल से जो परिवार के रहता है वो नॉर्मली बिजनेस करता है जैसे कितने लोग देखते हैं कि छोटा सा बिजनेस जैसे कोई दुकानदार दुकान खोल लिया कोई जैसे गाय भैंस का बिजनेस करने चला कोई जैसे खरीदारी बिक्री कुछ चीज़ अन्यथा करने लगा इसमें क्या होता है कोई जैसे कोई किराना स्टोर खोल लिया है तो इसमें क्या है कि बिजनेस है तो बिजनेस अपने हाथ में है और चलाना भी अपने हाथ में है अगर बिजनेस आप चला रहे हैं तो अच्छी बात है तो आप लोग बिजनेस चलाइए जैसे हम लोग सो नॉर्मली फैमिली का है जैसे तो हम लोग वैसे भी बिजनेस नहीं करते हैं क्योंकि उसमें आमदनी है नहीं कि हम लोग बिजनेस करें बिजनेस करने से एक तो ये फायदा होता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं किसी के दबाव में नहीं है किसी के कोई हमें कुछ बोल नहीं सकता है मतलब अपना है सो एकदम स्वभाविक रूप से क्या होता है कि जैसे कोई आया ग्राहक उससे हम अच्छे से बात करेंगे कोई भी कस्टमर आया उससे प्रेम से बात करेंगे उससे अच्छे से बात बातें करेंगे उसमें क्या होता है कि अपना जो बिजनेस रहता है और बिजनेस उसमें उधारी नगद सब चीज़ होता ही रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं तो नगद उधारी जो भी होता है लगाते रहते हैं इसमें क्या होता है कि कस्टमर अपना है तो अपने पास ही रहता है और कहीं दूसरी जगह जाता नहीं नए नए कस्टमर होता है जैसे अपना ऐसे जैसे दूसरे को बुलाते हैं और बोलते हैं कि वहाँ चलिए वहाँ पर आपको ये सामान इतने रेट में मिलेगा जैसे होलसेल हो गया बिजनेस कर रहें हैं छोटा मोटा दुकान जाएगा छोटा मोटा दुकान वाले जाएँगे और वहाँ पर

होलसेलर में जाते हैं और वहाँ से वहाँ से होलसेलर रेट में लाते हैं और जो छोटा मोटा जो रेट चलता है उस रेट में हम लोग बेचते हैं उसमें क्या होता है दो रुपये फायदा होता है इसलिए उसको कोई भी बिजनेस है अपना खुद का बिजनेस कीजिए और जो छोटा सा होता है ना उसको धीरे धीरे अब देखिए कोई सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं तो उसको एक बार में तो पूरा नहीं चढ़ सकते एक ही सीढ़ी चढ़ सकते हैं ये ऐसा ही होता है बिजनेस पहले छोटा से ही स्टार्ट कीजिए छोटा नॉर्मल से स्टार्ट कीजिए और उसको है ना धीरे धीरे मतलब जैसे है ना वैसे विकास करते जाइए उसको पैसे इंवेस्ट उसमें करते जाइए जैसे जैसे होगा पैसे वैसे इन्वेस्ट कीजिएगा आपको उतना उसमें उतना लाभ मिलता रहेगा इसलिए क्या करते हैं बड़े लोग क्या करते हैं कि अपना इनकम है पैसा है तो पैसे के पैसा लगा देते हैं कोई पाँच रुपये ब्याज लेता है कोई तीन रुपए कोई दो रुपए जैसे हो जैसे समोड हो गया समोड में जाइए वहाँ पर क्या होता है वो भी बिजनेस कर रखा है वो भी आता है बीस हज़ार देता है एक रुपए परसेंट लेता है तो वो क्या करता है अपना लगा देता है इन्वेस्टिंग उसमें उसमें क्या है कि बिजनेस में ये करने से बहुत अच्छा फायदा होता है